हाँ मैं विशेष रूप से सुंदर और आदित्य चढ़ाई वाले स्थान का वर्णन कर सकता हूँ मैं फ़िलहाल में ही कुछ समय पहले हनुमान मंदिर गया था जो कि वहाँ के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर थे वहाँ पर चढ़ाई करते समय आस पास की हरियाली और सुंदर सुंदर पहाड़ बहुत अच्छे दृश्य थे और वहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर था और वहाँ वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बहुत सारी थीं जो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा थी जिस को चढ़ चढ़ने में मैं थक भी गया था और वो जगह बहुत ही सुंदर थी